मैं लिखने के लिए काफ़ी बचपन से ही मैंने मेन्टेन डायरी की हैं जिसमें सुबह से लेकर शाम तक जो भी दिनचर्या में कि अन्न अन्न व्यक्तियों से क्या हाँ सीख क्या उनके लिए बताया और मेरे क्षेत्र में जो दिनचर्या में घटित कार्य का भी उल्लेख मेरी डायरी में किया जाता है और बचपन से ही लिखने का मुझे काफी शौक़ एवं सीख मिली जिसमें काफ़ी याददाश्त एवं राइटिंग संबंधी शुद्ध हिन्दी भाषा का ही उपयोग किया जाता है